छपी किताब को छपी किताब को बहुत पसंद करते हैं इसलिए हमने छपा हुआ किताब को बार बार इस्तेमाल में लाने का प्रयास करते हैं और छपे हुए किताब में जो कहानियाँ लिखा रखा रहता है उसको हम गौरव से गौरवान्वित होकर के पढ़ते हैं और उसको समझते हैं इसके फलस्वरूप एलेक्ट्रॉनिक रूप में इसको हम औडियो मुक्त अभी तक नहीं सुना है और नहीं प्रयास किया है इसलिए एलेक्ट्रॉनिक रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है ये नहीं हो रहा है ये ऑडिओ मुक्त हो गया है इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं मगर जो छपी हुई किताब है उसको हम बहुत आनंदपूर्वक पढ़ाई करते हैं और उसकी कहानी को हमने दिनचर्या में शामिल करते हैं और बार बार उसको हम इस्तेमाल करते हैं जो किताब छपी हुई रहती है उसको हम गर्व से अपने जीवन जीवन में ये अपना के लिए उसको संतुष्टि करने के लिए उसको बार बार हम पसंद करते हैं और उसको मंगाते हैं पढ़ते हैं और लिखते हैं मगर पसंद में हमारे छपी हुई किताब बहुत ही श्रेष्ठ है और इसके अलावा का नाम से एलेक्ट्रॉनिक रूप में ये क्यों नहीं है इसको हम अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं और न ही इसको अपने कभी औडियो मुक्त के बारे में सुना है इसलिए फलस्वरूप हमने जो छपी हुई किताब है उसी को अपना समय समय से मंगाना और उसको सभी के मार्गदर्शन से अपने जीवन में शामील करना ये हमने उसको प्राथमिकता दिया है और उसको अपना जीवन यापन के लिए छपी हुई किताबों को सबसे अधिक समय देकर और उसके हरेक चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करके उसको गौरवशाली बनाते हैं और अपने आप में एक धारणा जागृत करते हैं कि हमको जो छपी हुई किताब है वो बहोत ही लाभदायक खर्चा है और बहुत ही प्रशंसनीय होता है और बहुत ही सुन्दर होता है इसलिए एलेक्ट्रॉनिक रूप में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है क्या आपने अभी तक इसको औडियो मुक्त के बारे में जानकारी हासिल किया है तो हमने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली और नहीं सुना है इसलिए हमारी सर्वप्रथम छपी हुई किताब का एक मात्र निर्भर और अमलल दायक किताब है ये हमारा सर्वश्रेष्ठ अभिप्राय है